मांखे इहो पुछिणो आहे कि जेको तव्हां मूंखे बिल ॾेई विया हुअव किचिरनि जो त उहो हिन मां जमा कोन कयो आहे त मां जे घर में विहांउ हुओ जंहिंजी वजह सां मां अची न पायमि मांखे समय बिल्कुलु बि न मिलियो कि मां अची करे बिल जमा करे सघां त छा तव्हां अची करे छा मतलबु कि ज़्यादा डंड मतलबु डंड जी वजह सां मूंखे ज़्यादा पैसो भरिणो हूंदो या तव्हां घर जी स मतलबु जेको किचिरो अची करे खणंदा हुअव उहो न खणंदो अची करे या कोई और एक्शन वठंदो त हिन जे वारे में ही मूंखे तव्हां खां पुछिणो हुओ और तव्हां खां मां माफ़ी घुरांव थी कि मतलबु कोई बि अगरि ज़्यादा मतलबु बिल न अचे जंहिं जी वजह सां तव्हां मूंखे बसि एतिरो ॿुधायो कि अञा कहिड़ी आख़री तारीख़ ताईं मांखे बिल पंहिंजो जमा करिणो आहे